हेलो ड्राइवर सहएब सबसे पहिले आहाँकेँ बहुत बहुत धन्यवाद आभार जे ई नव शहर से हम परिचित नहि छलहुॅं आ आहाँ पूरा शहर हमरा नीक से घुमेलहुॅं आओर हमरा संगे नीक व्यवहार वर्ताव केलहुॅं आ नीक से घुमेलहुॅं से हमरा मोन रहत हम सदिखन मोन रहत आओर आहाँकेँ जे छै से एकबेर पुनः बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद